वॾी उमिरि जा जेके आहिनि माण्हू उहे पंहिंजा घर में वेही करे या त अष्ठा खेॾनि लूडो खेॾींदा आहिनि या पंहिंजो इहो खेॾनि फ़ोन ते अॼुकल्ह सुडको हले थी उहो बि खेॾनि था पिया उन में ॿीं ॿीं रांदियूं आहिनि जंहिं उन्हनि खे अचे त खेॾनि त खेॾंदा आहिनि न अचनि त बसि वेठा हूंदा आहिनि या लूडो खेॾनि इहो पंहिंजो बसि वेठे वेठे ताश खेॾनि पूरी मौजु मस्ती कंदा आहिनि ॿियो छा पूॼा कंदा वेठे